हेलो हँ की हाल ठीक छी कहअलिए कि देखिऔ ने केहन बेरोजगारी भऽ गेलै हँ गाममे गाममे कि शहरमे जे एतेक पढ़ला लिखलाके बादो जे छै ने नौकरी भेनाइ बहुत मोसकिल अछि आओर केनाहिओके बच्चासबके पढ़ा रहल छिए अपनो पढ़लहुँ तबो नहि नौकरी भेल से आब

आओर जनसंख्या भऽ गेलै आओर सब जे छै बी एड कऽ लेलक हँ सबकिछु कऽ लेलक हँ आब तऽ बी पी एस सी निकालि देलकै हँ बी एड मे ओहूमे नौकरी लेना बहुत मोसकिल अछि बेरोजगारी भत्ता

अच्छा चलू हँ बहुत बहुत बेरोजगारी भत्ता जे छै ने हँ हमरासब लए तऽ मतलब बेसिए भऽ गेल छै अथी हमरासबके कोनो उपाइ नहि छै पढ़ला लिखलाके बाद नौकरी नहि होइ छै बुझिऔ दूधवला एहिसँ नीक वएह ने कही ने गे मास्टरमे भी हँ हँ सबकिछुमे आब रिटेनमे सब किछुमे पइसे चाही किछुओमे बिनु पइसाके होइत नहि छै हमसब गरीब आदमी कतऽसँ पइसा आनब पढ़ैवला बच्चो सब छै तऽ ओ पढ़तै कोना बिनु पइसाके सबलए पइसा अच्छा हँ बात तऽ ठीके कहै छी हमरासबके जे छै कि कहिओ सब पढ़ि लेलहुँ घरमे हाउसवाइफ बनि बनाकऽ बैसल मतलब हमसब पढ़ल छी बिआह करैलए नौकरी करैलए नहि आओर नौकरीके सरकार जे छै देने बड्ड मोसकिल भऽ गेल छै हँ कोनो छोटको नौकरी देतिए ने ठीक छौ